हमारे यहाँ समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण अमर उजाला हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स आता है लेकिन हम लोग अमर उजाला पढ़ते हैं हम लोग अमर उजाला पढ़ते हैं ले सुबह उठते हैं नई नई न्यूज़ें मिलती हैं पढ़ने के बाद खुद पढ़ते हैं और आज से नहीं हम लोग बचपने से पढ़ते चले आ रहे हैं हमारे पिता जी बाबा बड़े भैया या चाचा जो भी हैं सब पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा पढ़ोगे तो कुछ आगे जाके ज्ञान मिलेगा ज्ञान का मतलब ये है कि पढ़ भी लेते हैं या हम उनको पढ़ के सुनाते हैं अब कुछ नहीं उनको मालूम होता है तो वो हमको पढ़ के सुनाते हैं तो हमारा मानना ये है कि हमारे यहाँ बच्चों में थोड़ा सा उत्साहित पैदा होता है कि हाँ पापा ने ये कहा कि समाचार पत्र पढ़ो या ये करो बेटा इससे ये होगा ये न्यूज़ मिलेगी वहां की ये न्यूज़ मिलेगी इसलिए हम लोग थोड़ा सा समाचार पत्र पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा लालायित रहते हैं जब तक समाचार पत्र आता नहीं है तब तक बेचैनी जैसी मालूम रहती है किन टी वी देखते हैं लेकिन टी वी से कोई मतलब नहीं होता है जे जो न्यूज़ में होता है वो कुछ और होता है जो समाचार पत्र में आता है तो वो देख के छपके और उसका प्रभाव कुछ अलग बढ़ता है जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होता है और ज़्यादातर हम लोग हिंदुस्तान और अमर उजाला दो पेपर हमारे यहाँ मोस्ट हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम लोगों के पास खैर साढ़े छह सात बजे से तक आ भी जाता है और इसमें हम लोग ज़्या थोड़ा ज़्यादा रुचि रखते हैं रखने के मतलब ये है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी अगल बगल अगर चाय पी रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं बैठे हैं तो बेटा ये न्यूज़ निकली देखो ये इसमें ये है ये बच्चा ऐसे पास हुआ इस बच्चे ने ये किया ये क्रिकेट मैच इसने जीता इन्होने इतना रन बनाया इन्होने इतने ये किए इसमें ये होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने का बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित होता है बच्चा भी थोड़ा यूँ करता है कि हाँ हमारे पापा कुछ न्यूज़ बता रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसपे ध्यान भी देता है इसमें हम लोगों को काम चल जाता है और रही बात पपेरों की तो पेपर में तो हम हिन्दुस्तान ज़्यादा पढ़ते हैं हिंदुस्तान का मतलब न्यूज़ अच्छी न्यूज़ मिल जाती है अच्छी न्यूज़ मिलने का मतलब ये है कि हम लोग पहुंचे पेपर आ गया चाय ली चाय पीकर पेपर हम लोग पढ़ने लगते हैं पेपर पढ़ने के बाद में दिनचर्या जो होता है वो करने लगते हैं करने के बाद अच्छी अच्छी न्यूज़ें मिलती हैं जिस समय इस समय आई है बारिस कहाँ तूफ़ान आ रहा है कहाँ सैलाब आ रहा है कहाँ क्या हो रहा है इस सब चीज़ों में ज़्यादा वो होता है तो इस वजह से हम लोग जो है ज़्यादा पेपर पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं लोगों को कि भैया ये करो और इसको अगर प् पढ़ोगे तो थोड़ा सा अनुभव मिलेगा आगे आगे जाके तुमको भी तुम्हारा भी विकास होगा और तुम दूसरों को भी प्रोत्साहित कर पाओगे प्रोत्साहित करोगे तो उससे तुम्हारा ये मनोबल बढ़ेगा की हाँ हमने सही कहा इस वजह से बच्चों को हम लोग थोड़ा सा ये कहते हैं बेटा ये पढ़ा करो लिखा करो इसमें ध्यान दोगे तो आगे जाके तुम्हारा कुछ काम हो जाएगा काम होगा तो तुम्हारा नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा ये हम लोग करने की कोशिश करते हैं